आमच्या घरांत ज्या वेळार आमी कितेंय शिजयतात न्हय त्या वेळार दुदूच आमी तापोवन दवरलां अशें दरया हें दूद तापता आनी एक वेळ लक्ष ना तेन्ना दूद ओवरफ्लो जाता किंवां ओतून वता त्या वेळार जशी आमची मांय म्हणटाली किंवां आमची आई म्हणटाली की ती बरी गजाल की दूद ओतपाक जाय सगलें सकयल परेन अशें आनी अचूक म्हजे कडेन सदांच ती दूद ओतताय बी पूण हांव अशें मानिना की ग्लास फुटलो किंवां आनी कितेंय जालें जाल्यार आतां किदें अपशकून जातलें अशें हांव कांय मानिना